جی ہاں بہار میں کئی طریقے کے پارک ہیں گھومنے پھرنے کے جگہ جہاں ہمیں جانا بھی چاہیے جیسا کہ ہنسڈس کڈس کریزی ٹیمپول ٹیمپولین پارک ایکوا واٹر پارک فن سٹی الگ الگ طریقے کے پارک ہیں اور گھومنے کی اچھے اچھے مال بہار میں الگ الگ مال ہیں اور شاندار طریقے سے پارک بھی بنایا ہے اور پارک میں جانا بھی چاہیے لوگوں کو اکثر وہاں لوگ بھی رہتے ہیں گھومنے پھرنے کی اچھی چیزیں ہیں اور اسی طریقے سے ہمیں گھومنا بھی اچھا لگتا ہے اور میرے دوست اکثر پارک میں جاتے ہیں اور وہ پارک کے پارک میں جانا پسند کرتے ہیں پارک میں گھومنا پھرنا اور کئی طرح کے مال میں جاتے ہیں اپنی پسندیدہ چیزوں کو خریدتے ہیں اور اسی سے انہیں اچھا لگتا ہے وہ ہمیشہ ہی جاتے ہیں اور ہمیشہ بولتے بھی ہیں کہ جانے کے لیے اور اچھی چیزیں ہیں یہ گھومنے پھرنے کے لیے اور ہمیں پارک جانا بھی چاہیے پارک میں ہرے ہرے پودے پیڑ پودے دکھتے ہیں اور پارک جانے کے لیے ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے